ہم دہلی میں رہتے ہیں دہلی میں بجلی کٹوتی نہیں ہوتی بہت ہی پرسکون زندگی گزرتی ہے لیکن گرمیوں میں شدید گرمی کے دوران پنکھے ایئر کنڈیشن اور کولر نہ چلنے سے لوگ سخت تکلیف میں ہوتے ہیں پانی کی موٹر نہ چلنے سے پانی کی قلت بھی ہوتی ہے پان طلبا کا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور بیمار افراد زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ گرمی کا موسم زیادہ سخت ہوتا ہے آدمی جو ہے اس میں پریشان رہتا ہے پانی کی وجہ سے اور شدید گرمی کی وجہ سے لیکن ان کے حل جو ہیں اب نکل گئے ہیں کافی حکومت جو ے اس کی طرف کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو کم سے کم پریشانی ہوں اور بدی سے لوگ متاثر نہ ہوں اس لیے جہاں پہ بجلی نہیں ہے وہاں پہ بجلی کا نظام صحیح کیا جا رہا ہے